नमस्ते बोलिए हाँ बसंत थिएटर से हम बात कर रहे हैं

कौन सा भजन देखना मूवी ज़िम्मा लगा है अच्छी पिक्चर है

सिटिंग उटिंग सब अच्छा है चा चाय नाश्ता मिलता है आप बाहर से भी कुछ लाकर खा सकते हैं इंटरबल के बाद उसके अंदर जैसे मूंगफली हो गया चना हो गया भेल हो गया यह सब सारी चीज़ें मिलती हैं एक मूवीज़ का एक टिकिट का दाम है दो सौ रुपये पंखा ए सी हाँ हमारे थिएटर में आठ टन की ए सी लगी है ब्लोवर है डिजाइन है आर्क टेक्चर पेंट है एशियन का पंखें हैं

आपकी सुविधा भरपूर मिलेगी आपको आपको आनंद आनंद भी आएगा फिलम अच्छी है मूवी अच्छी है इस कारण इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसका टिकेट हमेशा जो है बुक हो जाता है टिकट अरेंज कर देंगे हम आपका

और जो सुविधा चाहिए वह आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है बिसलेरी बाॅटल भी मिलता सब यहाँ पर लेकर घूमते रहते हैं लेकिन व्यवस्था अच्छी है

चलिए ठीक है जब तो आपको टिकट बुक कर दें टिकट आपका बुक कर दें हम

आपका टिकट बुक कर दें